हाँ मेरे जीवन में कई चुनौतियों आई है उससे सबसे बड़ी चुनौती थी की मुझे मेरे बचपन से और स्नातक की पढाई बहुत अच्छे से की और मैंने काफ़ी कोचिंग भी की और अच्छे अच्छे स्थलों से मैंने पढाई की है लेकिन फिर भी मुझे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त हुई फिर मैंने और भी पढाई करके एक प्राइवेट नौकरी पाई जिससे मैं अपने घर का खर्चा चलाता हूँ और मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके एक नौकरी प्राप्त की है और अब मैं बहुत खुश हूँ